हॅलो रामूबाब न्ही हय आरे ती ये ये किद धाडलां तुवें म्हाका वळखलो कोण उलयतां तो आरे प्रताप उलयतां रे फोंड्यांतल्यान आरे तुवें ती दोन बाटलें फेणीं धाडून दिल्यां पळय राजेशा कडेन ती किदें रे ती फेणीं ती फेणीं रे काय उदक धाडल्या तुवें सांगता तूं म्हाका

धवी कॅना न्ही ना ना ना तो घेवन येयलां तें प्लासिटीकाची एक लिटरां बाटली आसतां पळय तातूंत घेवन येयलां तेका हांवें सांगिल्ले रामू रामू थंय वच आनी घेवन यो दोन लिटर तो मरे ते प्लासटिकाच्यो एक लिटरां बाटली उरना तातूंत घालून घेवन येयलां हय आतां ती होच तेंच म्हणटा तुका हय आनी तो बाटली घेवन येयलां म्हणटा तर आनी म्हणटा तो तुगे थंयच्यान हाडलां म्हणटा मागीर ना तें म्हाका खबर आसा न्ही ताका लागून धाडलां न्ही ताका थंय व तेंच म्हणटा तुका ताका लागून तुका फोन करया म्हणलें ये किदें धाडलां काय म्हणून हांवें तुका उजो लावन पळयलो कळलो तुका उजो बिजो काय लागना ताका ते उदक मरे पातळ कोणा थंयच्यान हाडलां आसतली कोणा थंयच्यान हाडलां आसतली ती हय तूं अदांजान तशें न्ही तूं अदांजान सांग म्हाका कोणा थंयच्यान हाडलां आसतलें तेणें ती दिता वचून

ते गाळयेर गाळयेर गाळयेर बार्र आसा तें मरें तागेलें

आतां म्हाका हय ते जालें आयतार मरे मूड पाड करून घातलो आरे बरो सुशेगाद एक बसून एक दोन कॉप मारया म्हण आयल्लो हांव बांगडें बिंगडें भाजून आ एक काम कर तूं आतां किदें करतां म्हाका मातसो धाडन दितां कोणा कडेन एक दोन बाटल्यो सद्याक बरें शुअर मरें आ यादिन यादिन धाडपाक लाय हय बरें बरें बरें बरें आ तूं राग बी धरशीं तुका फोन केलो म्हण हांवेंन ते म्हाका हय

सारकें हय बरें बरें बरें येस थॅक्यू